ہاں میرے پاس پرانی کلک کی گئی تصاویر کی کچھ ہارڈ کاپی ہیں اور جہاں تک بات پرانی تصاویر اور نئی ڈیجیٹل تصاویر کے بارے میں تقابلی یا مقابلے کی بات ہے تو جو نئی اور ڈیجیٹل تصاویر ہیں ان میں زیادہ تر توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم سامنے کسی آبجیکٹ کو جس چیز کی ہم تصویر لے رہے ہیں اس کو کتنا روشن کر دیں اس کو کتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیں اس میں آرٹیفیشیل طور پہ یعنی خود ساختہ چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں اس کو بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے جبکہ جو پرانی تصاویر ہوتی تھی جو پرانے تصاویر کے ذرائع ہوتے تھے اس میں ہو بہ ہو کسی چیز کی نقل کی جاتی ہے اور اصل میں تصویر یا فوٹوگرافی تو اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کسی چیز کو ہو بہ ہو نقل کریں نہ کہ اس میں اور چیزیں شامل کریں اسی لیے پرانی جو تصاویر ہوتی ہیں ان میں جذباتی قدر زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ آپ اس کو دیکھ کر ہو بہ ہو کسی چیز کا کو اپنے خا ذہن و خیال میں لا لا سکتے ہیں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جبکہ جدید تصاویر میں یہ چیز مفقود ہے لہٰذا پرانی تصاویر میں جذباتی قدر زیادہ ہوتی ہے